जों फालांगि खालामनायावबो गोबां खस्थ' मोनो माबालाबा मैगं फान्नो लांबाबो माब्लाबा नांजोबा आरो गोबां नांजोबियाव जोङोहाय गोबां मैगंखौ लाबोफिन्नांगौ जायो बेनिखायनो फालांगि खालामनायावबो गोबां खस्थ' दङ आरो गुबुनफ्राबो गोबां साहा दखान होयो बिथांमोनाबो समाव गोबां खस्थ' मोनो समाव नांजोबो समाव बिथांमोनाबो नांजोबि जायो बेनिखायनो बिथांमोनाबो गोबां खस्थ' मोनो आरो जों गोबां फालांगि खालामनायाव

खस्थ'बो जाखायो हर सान जोङो सानखौनो हर खालामनांगौ जायो गोबां देहानिबो खस्थ' जायो आरो मैगंफोरखौ जोङो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै बाजारफोराव फान्नो गोनां जायो आरोहाय बेखौबो नांजोबाबा जोंहा गोबां खहा रां खहा जायो आरो गोबां फालांगिरिफोरानो गोबां खस्थ' मोननांगौ गोनां जायो आरो गुबुन गोबां इनदास्ट्रिफोर दं बिथांमोनाथ' बेसेबा खस्थ' जायो जों बेफोरखौ मोजाङै जोङो मिथिजोबा नाथाय जोङो जों मावनानै मोन्नायखाय जों मिथियो जोनो मोनदांनो मोनो बेसेबां फालांगि मावनायाव बेसेबां खस्थ' दं बेखौ जों मिथियो माब्लाबा समावहाय जों साइकेलजों मैगं रोगाना लायनो गोनां जायो आरो साइकेलजोंनो जों बाजारावबो फाननो लांनो गोनां जायो दानि दिनावथ' जोङो गोबां मैगंखौ लाबोनानै बाजाराव लांनो गोनां जायो कबि आलु फान्थाव गासै मैगंखौनो जोङो लाबोनानै बाजाराव फानहैनो गोनां जायो माब्लाबा समावहाय जोङो फान्थावफोरखौ नांजोबा बाथाय ओरैनो गारनानै फैनो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो फालांगि मावनायाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों रां खामायनो गोनां जायो बिदिनो गुबुनफ्राबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों फालांगि मावनो गोनां जायो